हम हालमे ही एक मोबाइल खरीदके ला लायल रहलियै आओर एम आइ के जकर बैट्री भी ठीकसँ नहि चललै आओर हैंग भी बहुत करैले आओर ओकरा खरीदैमे हमे सनिके घाटे हमरा घाटे लागल बा आ